आंनि माखासे मोजां मोन्नाय नाफ्रानो जाबाय सुल ना आरो इदिनो जोंनि दैफ्राव मोन्नाय ना जेरै जों जोंनि जायगायाव बे नाफोरखौ बुङो ना देगाव आरो नास्राय निस्ला बिब्दिनो आं बे नाफोरखौ जोबोद मोजां मोनो जानो आरो बे नाफोरखौ आं जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो जोबोर गोथाव मोनो आं बे नाखौ जानो मानोना बे नाफ्रा गासै ओंख्रिजोंनो मिलायो गासै मैगंजोंनो मिलायो बिखायनो आं जोबोर मोजां मोनो बे नाफोरखौ जानो आरो जानानै आं जोबोर मोजां मोनो आरो ओरैनो माखासे मो मानसिफोरनि मोजां मोन्नाय नाफ्रानो जाहैबाय बिब्दिनो दैफ्राव मोन्नाय ना गुफुरफुरफोरखौ माखासे मानसिफ्रा मोजां मोनो दैफ्राव मोन्नाय ना बामि आरो गिदिर गिदिर नाफोरखौ माखासे मानसिफ्रा मोजां मोनो बिसोरो बे नाफोरखौ जानो मोजां मोनो मानोना जेरै ना बामिफ्रा संना जाब्ला जोबोर गोथाव बेखायनो माखासे मानसिफ्रा बे नाफोरखौ ओरैनो मोजां मोनो आरो जानो गोथावखाय ओरैनो मानसिफ्रा बे नाखौ मोजां मोनो गोथाव मोनो आरो बिब्दिनो गोबां नाफोरखौहायो मोजां मोनो ओरैनो मानसिफ्रा बेखायनो बिसोरो जानानै मोजां मोनो ना बेखायनो बिसोरो बे नाखौ मोजां मोनो जेरै ना फिथिख्रि ना बालाबाथिया बिदिनो गोबां नाफोरखौ मोजां मोनो जेरै बिसोर नाया बायदि मैगंजोंनो होसनहोनानै जाजायो बेदिखायनो जोबोर मोजां मोनो ओरैनो मानसिफ्रा बे नाफोरखौ जानो गोथाव मोनो मोजां मोनो जानो हायो जेरै ना बामिफ्रा बांद्राय सु थाया आयसा गैया बेखायनो मोजां मोनो बे नाखौ जानो बे नाखौहाय गथा गथा हास'नानै जाजायो बेखायनो जोबोर मोजां मोनो मानसिफ्रा बे नाखौहाय जानो आरो ना बाला बाथियाफ्राबो मोजाङै एवनानै फ्राइ एबा भाजा एबा माखासे मैगंफ्राव जाजायो बेखायनो बे नाफोरखौ जोबोर मोजां मोनो माखासे मानसिफ्रा जानो आरो गोथावखाय मोजां मोनो मोजां मोनो आरो बे नाफोरखौ जानो गोथाव मोन्नानैहायो मोजां मोन्नानैहाय बे नाफोरखौ जायो